جیسے کہ چند برسوں میں جو یہ تبدیلی آئی ہیں پہلے کیا تھا پہلے جو سب لوگ ساتھ مل کے گاتے تھے ناچتے تھے پتہ ہے ایک جو ساتھ سب بیٹھتے کتنا اچھا لگتا تھا لیکن اب جو یہ تبدیلی ہوئی ہیں جو کچھ چند برسوں سے جو ہم سب کی جگہ ریڈیو اور ٹیلیفون یہ آ گئے ہیں تو اور ٹیلیفون کے بعد یہ ہے کہ جو ٹیلیفون کے بعد پھر ٹی وی لیپ ٹاپس اب ان سب چیزوں کے آنے سے ایک جو وہ ساتھ بیٹھنا ہم سب کا ایک ساتھ جو گانے گانا وہ جو تھا مطلب وہ سب بدل گیا ہے وہ سب دور ہو گیا ہے جو فیکٹ تیار ہوتا ہے پریوار میں وہ سب دور ہو گئے ہیں اب کیا ہے جو بھی کچھ سننا ہوتا ہے جو بھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے وہ ہم لیپ ٹاپس میں دیکھ لیتے ہیں میں دیکھ لیتے ہیں کچھ سننا ہوتا ہے تو ہم فون میں سن لیتے ہیں ریڈیو پر سن لیتے ہیں لیکن پہلے تو کیا تھا پہلے تو ایک پیار تھی ایک محبت تھی لوگوں میں جو ہمیں ایک دوسرے سنتے تھے ایک ساتھ اکٹھے بیٹھ کے ایک ساتھ گانا گایا کرتے تھے اس سے کیا تھا اس سے پیار تھا لیکن اب اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب سب الگ الگ جس کو جو سننا ہوتا ہے جس کو جو دیکھنا ہوتا ہے وہ سب الگ الگ دیکھ لیتے ہیں تو اب کے مطابق پہلے جو اب جو یہ تبدیلی ہوئی ہے وہ پہلے سے پہلے اچھی نہیں پہلے جو تھا وہ ایک اچھے تھا